परीहं मां ऐश बाॻ वञी करे हिकु दुकान मां वॻो वठी करे आई आहियां जीअं दुकान जो जीअं ॻल्हायां मां त हो वॾी सॼी दुकान हुई दुकान में सभु तरीक़नि जी सुविधा हुई ए सी लॻल हुयो स्टाफ़ सुठो हुयो उते हुते कम करण वारा हुतां जो दुकानदार हुतां जो मालिक सभु हिकु नम्बर हुया सभु सुठे तरीक़े सां ॻाल्हाइनि पिया सभु सुठी शेवादारी कयो ऐं वरी वॻो ॾेखारण जे लाइ इलाही सॼा ऑप्शन्स हुया उन्हनि वटि त मां हिकु गुलाबी रंग जो वॻो सिलेक्ट कयो हुनि वॻे जो कपिड़ो इलाही सुठो हुयो उन जी प्रिंट फ़िलोरल प्रिंट ते मां वॻो वरितो हुयो त हो प्रिंट ते वॻो इलाही सुठो हुन में कढ़ाई थियल आहे हुन जी कढ़ाई इलाही सुहिणी हेक हिकु म माण्हूं उन खे कयो ऐं हो माण्हूं बि उन दुकान ते कमु कंदो आहे उन जी कढ़ाई सुठी वरी वॻे जो जेको दुपटो हुयो दुपटे में वर्क थियल उन जी लेसां ईअं सुठी सुठी लॻल पयूं आहिनि उहो इलाही मूंखे वॻो वणियो आहे और मां वरी वेंदमि उन जी दुकान ते वरी मां उन सां वॻो वठिदंमि उन मूंखे डिस्काउंट करे ॾिननि उन मूंखे छूट ॾिननि उन ते वरी मां उन दुकान ते जॾहिं बि वेंदमि मां ज़रूरु हुन खां वॻो वठिदंमि